फोटोग्राफी स्टार्ट करपाचें म्हटल्यार हांवेन फोन नवोच घेतलेलो आनी फोन हांवेन फोनाचो केमेरा हांव पळयतालों कितलो बरो आसा कितलो वायट आसा त्याच हितूंत पळयता पळयता हांवेन फोटोग्राफी म्हाका आवडपाक लागली फोटोग्राफी आवडपाक लागली म्हटल्यार काॅलेजीक वयतना हांव फोटो काडीत रावतालों आनी बरो बरो करपाक म्हजो प्रयत्न चालूच आसलो रस्त्यांचे फोटो काडपाक गल्लींचे फोटो काडपाक सनसेटाचे फोटो काडपाक म्हाका खूब आवडटा